हैलो नमस्कार सर सर मैंने आपका ऐडवरटीजमेंट देखा था और रिसर्च की थी आपके शोरूम के बारे में शहर का सबसे बड़ा शोरूम आपका ही है मुझे गाड़ी लेने की सिक्स सीटर कौन कौनसी गाड़ी है आपके शोरूम के अंदर अच्छा

कितने कितने बजट तक आ जाएँगी स्कॉर्पियो का अलग बता दो थार का अलग बता दो फोरचूनर का अलग बता दो बाईस लाख हाँ हाँ थार अठारह लाख इक्यावन लाख इनके साथ इंसयोरेंस भी आता है ना वो फाइनेन्स आप करवा दोगे या फिर अलग से करवाना पड़ेगा

फिर तो अच्छी बात है स्कॉर्पियो बुक कर दो फिर तो अवेलेबल तो है ना अभी आपके शोरूम के अंदर स्कॉर्पियो ठीक है व्हाइट कलर में लेनी है जी और फिर प्राइस में थोड़ा देख लेना बाकी शोरूम से तो ठीक ही लगाना क्योंकि आप शहर का सबसे बड़ा शोरूम है ना तो फिर थोड़ा सा देख लेना ठीक है फिर कन्फर्म कर देना स्कॉर्पियो व्हाइट कलर में ठीक है